जय झुलेलाल हा हा मां अनीता ॻल्हायां थी और हा और मूंखे मूंखे हिकु हिकु व वॻो वठिणो हुयो उनजो मूंखे कलर बि सुठो खपे वियांव लाइ वॻो खपे त कहिड़ी केहिड़ी रेंज ताईं अथव न चमकीली न हा इहो हो हा हा न न शिफ़ॉन में खपे लेकिन इम्ब्रोईडिरी बहोत लाईट इम्ब्रोईडिरी हुजे तीन से चार टे या चारि हज़ार ताईं मैक्सीमम हा जी जी जी जी हा जी जी

अच्छा अच्छा

कॉतन जो अथव उन जो अथव कॉटन अथव अच्छा ओके हलो पोइ मां ईंदी ईंदीमाव और ॿुधायो छा छा रखिंदा आहियो ठीकु ठीकु अच्छा ठीकु आहे सदाईं सदाईं ॾींदासीं शेवा जो मौक़ो जय झूलेलाल